جب ہم لوگوں لوگ گھروں میں کھانا بناتے ہیں تو ایل پی جی گیس سلنڈر کا استعمال کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہر گھر میں ایل پی جی سلنڈر گیس موجود ہوتے ہیں میرے خیال اس کو بہت حفاظت سے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے اور اس کے پائپ کو ہمیشہ بند رکھنا چاہیے کیونکہ چھوٹے بچے اس پائپ کو کبھی بھی کھینچ لیتے ہیں جس جس سے کسی بھاری حادثہ کا خدشہ لگا رہتا ہے اور اس کے علاوہ رات میں بھی سلنڈر کو ہر جگہ سے بند کر دینا چاہیے کیونکہ کبھی لیک ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ضروری اقدامات ہوتے ہیں جن کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے